अ आमाय अ गाबोनहाय माने आं मोनसे प्र'ग्राम लिंनो नागिरदों बे प्र'ग्राम आव आमाया गाबोन फैनांगोन औ ओमफ्राय प्र'ग्राम आबो माने एसे गिदिरानो जाबाय आरो सानै साथामजोंबो जाया बेनिखायनो एसे लिंनाय जादों आरो मानसिखौ एसे बुरजानो आरो गाबोनहाय सानफ्रोमबोनि बायदि हगारनाय जानाय नङा गाबोन टाइम आ एसे लेट जालांनो हागौ बेनि थाखाय गाज्रि मोननाङा आरो ओमफ्रायो

औ औ औ औ औ मदद होनांगोन बिदिनो औ औ औ

औ बेनिथाखायनो आं नोंखौ लिंहरनाय जादों आरो एबा हांख्रायनाय जादों होननांगौआ दङ बिदिनो गाबोनहाय खामानिया एसे हेरेसमेन्ट बो गोलैनो हागौ आमायना माने बेफोरखौ मावनायखौ माने लोगोदावा आंखौबो बांद्राय सिथाबद्रायनोबो हानाय नङा नोंसोरजों इसे माने खामानिफोरा हेरेसमेन्ट द्राय जाबाबो गाज्रि मोननांला आरो आंखौ माने गावनिनो माहाजोन बायदि साननानै लादो सानफ्रोमबो

र' औ औ औ औ औ जाफुंसारनांगोन औ औ औ ओ माने बिदि औ औ मानसिखौ मानसिजों सहाय होलायनायासो औ दे होनबा दोनथ'नोसै नामा